काणकोण जिल्ल्यांत सरकारान जाय ते उपक्रम राबयल्यात तातुंलो सामको म्हत्वाचो एक म्हणल्यार चार पदरी रस्तो एन एच सिक्स्टी सिक्स जाका मनोहर पर्रीकर बायपास रोड अशें नांव दिलां पयली एन एच सिक्स्टी सिक्स ह्या रस्त्यांत येरादारी चलताली खूब पयस पडटालें माशां किवां लोलयें सावन जर तूं चावडेर पावतलो जाल्यार तुका पंचेचाळीस मिनटांचो वाठार वाडवचो पडटालो आनी खूब त्रासदायीक चलतालें येरादारी एकूच पदरी रस्त्यार वताली अपघातय घडटाले यो वच करपाक लोकांक भरपूर वेळ लागतालो गाडी चलोवपाक त्रास जाताले तशेंच वाटेर सुण्यांचो गोरवांचो हेर जनावरांचोय त्रास जातालो आनी खूब त्रास दायीक अशें येरादारी जाताली त्या वेळार गोंय सरकारान हो चार पदरी प्रोजेक्ट हाडून खूब लोकांचेर उपकार केले सगळ्यांत पयली म्हणल्यार धा मिनटां भितर माशेंच्यान चावडेर पावतात चार पदरी रस्तो जाल्ल्या कारणांत अपघात घडनात बरी सुशेगाद येरादारी जातात वाटेर मदीं कसो खंयच्याय गोरवांचो किंवा सुण्यांचोय त्रास जायना वेवस्थीत आमी पावतात आनी सगल्यांत म्हत्वाचें म्हणल्यार वेळ वाचता जर खंय हॉस्पिटलांत वतले जाल्यार खंयूय बाजारांत वतले जाल्यार आनी सामान्य लोकांच्या बोल्साक पुरवडपा सारकें जाला पेट्रोल चड खर्चाक पडना कमी पेट्रोला भितर आमी बाजारांत पावतात म्हूण हो एक उपक्रम खरोच बरो आनी त्या खातीर आमी सरकाराचो दिनवास करपाक जाय आमी सरकाराच्या उपकारांत रावपाक जाय हें एक सामको म्हत्वाचो प्रोजेक्ट जो काणकोणकारांक खूबच गरजेचो आशिल्लो तो हांगा जाला आनी ताजो आतां आमी बरें फळ पळेतात आमी ताजो बरो उपयोग करतात म्हूण हांव सरकाराक देव बरें करूं बी म्हणपाक सोदतां